ہیلو ہاں بولیے جی کیا ہوا بولیے جی جی جی کیا کھائے تھے آپ کل اچھا اچھا

جی جی بدہضمی ہوگئی شاید آپ کو میں آپ کو گولیاں لکھ کے دے دیتا ہیں انشااللہ تین دن کا کورس ہے تین دن میں انشااللہ کم ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوا تو پھر سے آپ آ کے دکھائیے میرے کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانے کے بعد آپ سو جانا نہیں بیٹھنا نہیں تھوڑی دیر ٹہلنا ہے ایک آدھا گھنٹہ تو اس سے پرابلمس نہیں ہوتے جی ٹھیک ہے انجکشن کی بول رہے ہیں آپ ہاں گولی تو انشااللہ آپ کو تین دن میں کم ہو جاتا ہے اگر نہیں ہونے کی صورت میں آب پھر سے آ جاتے تو میں آپ کو دوسری گولیاں بدل کے لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ گولیاں ہیں دیکھیے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گولیاں لے لیجیے بائیں میڈیکل ہال سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ حافظ